यहाँ से हम राजगीर जाने के लिए सोचे तो गाड़ी बुक हुआ गाड़ी इस्कारिपी से गए वहाँ एक साइड में गाड़ी लगाया गया और हम लोग घूमने गए यहाँ से हर जगह घूमें घूमने के बाद फिर शाम को घर आ गए और घर आने के बाद फिर से प्लान बना नागपुर जाने के लिए तो हम लोग वहाँ की टिकट बनवाए और घर से एक गाड़ी बुक करके हम पटना गए पटना से ट्रेन से गए नागपुर नागपुर में बहुत तरह सम्मलेन था वहाँ पर रुके हम एक सप्ताह एक सप्ताह में हम हर जगह घूमें कांफ्रेंस हाल नागलोक और बहुत जो ऐसी जगह थी जहाँ पर हम घूमें बुद्ध भगवान के मन्दिर में गए हर जगह घूमें और घूमने के बाद वहाँ से

आने के लिए फिर से टिकट हुआ और उसके उससे पहले वहाँ पर रहने का व्यवस्था थी बहुत बड़ी बड़ी गुफा नुमा बनाया हुआ था उसमें हम लोग रहते थे खाना पीना की व्यवस्था वहीं से होती थी एक सप्ताह के लिए मैंंने दो हज़ार रुपये पुरे वहाँ पर जमा किए थे सुबह में चाय नाश्ता दोपहर में खाना और शाम को भी खाना मिलता था वहीं पर और उसी में रखते थे और नाश्ता करके निकल जाते थे घूमने घूम के आने के बाद फिर से हम लोग दोपहर का खाना खाते थे उसके बाद फिर मन करता था तो घूमने चले जाते थे हर जगह नागपुर में हम घूमे बहुत अच्छी जगह थी घूमने के लिए और उसके बाद फिर शाम को आते थे घूमकर तो रात को खाना खाकर और सो जाते थे और आप एक आय काड मिला था हम हम लोगों को जो अपना गले में पहने थे बिना आय काड के अंदर नहीं आने दिया जाता था इसलिए यह हम जहाँ भी घूमने जाते थे तो आई काड लेकर ही जाते थे वो वहाँ से मिला था जहाँ पर हम लोग रहते थे वहीं से वह काड मिला था उसी काड को साथ लेकर हम हर जगह जाते थे अब आते थे तो आई काड दिखाने के बाद हमको अन्दर जाने दिया जाता था और वही आई काड से भी हमको हम लोगों को खाना भी मिलता था और वहाँ इसी तरह एक सप्ताह रहे और उसके बाद फिर अपनी ट्रेन पकड़े वहाँ से आए पटना पटना से फिर गाड़ी बुक करके अपने घर आए